میں اپنی جڑوں اور اپنی یادوں کے بارے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں اپنے نانی نانا کے یھاں جب جایا کرتی تھی تو وہاں میرے نانا کی ایک سائیکل تھی جسے ہم سب بچے اتنا پسند کرتے تھے اتنی پرانی وہ سائیکل تھی جسے ہم اتنی پسند تھی وہ کہ ہم اس سائیکل کو لیے لیے پھرتے تھے سب لوگ وہ سائیکل میرے نانا کی اتنی پرانی سائیکل ان کی یاد تھی وہ کہ وہ آج ہماری یاد بن کر رہ گئی ہے وہ سائیکل جسے میرے نانا ہمیں سیکھایا کرتے تھے ہمیں سائیکل پر گھومایا کرتے تھے اور جب وہ ہم سائیکل سیکھ کر پھر ہم اس سائیکل کو اتنا گھوماتے تھے اتنا اتنا لے جاتے تھے پھر وہ یہ دن آیا کہ وہ سائیکل ہماری ہمارے نانا نے ہمیں دے دی اور وہ سائیکل ہماری زندگی میں ہماری یاد بن کر رہ گئی ہے جب بھی ہم اس سائیکل کو دیکھتے ہیں ہمیں ہمارے نانا کی یاد آتی ہے کہ اس سائیکل ہماری ہمارے نانا ںے دی اور وہ اتنی سائیکل پرانی سائیکل وہ اتنی مضبوط سائیکل ہے کہ آج بھی اس کا کچھ بھی خراب نہیں ہوا ہے پرانی چیز پرانی یادیں بہت اچھے ہوتی ہیں